जय झूलेलाल गुजरात हिकु अहिड़ो राज्य आहे जिते रहणु पीअणु रहण लाइ जाम वॾा वॾा रिसोर्ट ऐं होटल मोटल ठहियलु आहिनि जंहिं माण्हू खे जेतिरो बजट हुजे हुनजे अनुकुल उहो हुते रही तो सघे गुजरात जा जाम शहर जे अहमदाबाद जामनगर सूरत बड़ौदा हिते सभु जॻह ते रहंदड़ु माण्हुनि लाइ वॾी वॾी फैसिलिटी ठहियलु आहिनि जेका ॿाहिरां माण्हू अचनि था घुमण फिरण लाइ या ख़रीदी करण जे लाइ वधीक माण्हू ख़रीदी करणु जे लाइ हिते ईंदा ई रहंदा आहिनि त जेका हुते ख़रीदी करणु अचनि था त हुननि खे रहण जे हिसाब सां हुननि जे अनुकुल जे हिसाब सां बि हुते होटल ठहियलु आहिनि हुते खाधे पीते जी बि जाम शयूं मिलंदियूं आहिनि जीअं हिते सिरके वारा बसर ऐं गुजराती भाॼियूं बाजरे जा रोटला उहो हितां जा जाम मशहूरु आहिनि हितां जी रोटी जाम माण्हू गुणगाण ॻाईंदा आहिनि हुन ई हिसाबु सां जेतिरा वॾा वॾा रिसोर्ट ठहियलु आहिनि हुते हुन हिसाब सां अलॻि अलॻि खाधो पीते जी शयूं मिलंदियूं आहिनि हिते मिठाइयुनि में बि माण्हू जाम शौक़ीनि आहिनि गुजराती माण्हू खाधे खां पोइ मिठो ज़रूरु खाईंदा आहिनि खाधे सां गॾु त हुननि खे बर्फ़ियूं गुलाब जामुन जाम तरीक़े जी मिठाइयुनि जा शौक़ु हूंदो आहे ऐं उहो छा पंहिंजे घर में बि सुठी सुठी शयूं ठाहींदा आहिनि हिन ई करे गुजरात में तव्हां जिते बि वेंदव तव्हांखे तमामु तरीक़े जा रिसोर्ट ऐं होटल रहणु लाइ मिलंदो ऐं हुते खाधे पीते जी तमामु शयूं तव्हांखे मिलंदव जय झूलेलाल